आमच्या हॉटेलांतल्यान जर खेळपाक गेले तेन्ना जर मार लागता तेन्ना तेंका आमी बरे तरेन वखदां दिता वखदां लायता ताका थोडे थोडे दीस रेस्ट करपाक लायता आनी ताका बरें बरें सांगता की तूं सारको खेळ असो तसो खेळनाका आनी जर चड मारलो जाल्यार ताका ड्रेसींन करता आनी ताका रेस्ट दिता चार पांच दीस रेस्ट दिता जर तो ताका दिसता की आपूण बरो जालो असो तशें जाल्यार ताका खेळपाक वाड आपयता आनी अशे तरेन की तो आमचो शिक्षक सांगता की ते सारको खेळचो आनी बरो करून खेळचो मागीर हीं शिक्षणां आमचो सर दिता